हमारे यहाँ कोयल है ओ कोयल भी रहते हैं और कौआ भी हैं गिद्ध तो हैं नहीं मोर पक्षी अच्छी लगता है राष्ट्रीय पक्षी है यह और बहुत अच्छा लगता है खेतों में दिखती है कोयल ओयल कौआ कौआ भी हैं कोयल अच्छी लगती हैं और यहाँ पक्षी में के पक्षी और ऐसी बात है हमारे यहाँ सब कोयल कौआ भी रहते हैं अच्छे लगते हैं कौआ तो अच्छे नहीं वह काँव पक्षी भी हैं और खेतों में गौरैया घर में रहती है गौरैया तो है नहीं बहुत कम है और अच्छी लगती हैं

कोयल रहती है कौआ यह मोर ओर खेतों में मोर रहते हैं दिखते हैं अच्छे लगते हैं और हमारे यहाँ अच्छे

हाँ यहाँ सब ठीक है सब कौआ भी हैं वह भी हैं अच्छे लगते हैं मोर पक्षी अच्छे हैं गिद्ध तो है नहीं यहाँ से एल कोयल बोलती हैं अच्छी कोयल ओयल ते हैं नाच नाचती हैं और यहाँ सब हैं पक्षी हैं यहाँ वह हैं हमारे यहाँ कोयल भी रहते हैं वहाँ खेतों में जाते हैं वहाँ खेत में काम करते हैं वहाँ देखते हैं हैं बहुत से चिड़िया है वहाँ देखते हैं और रहे रहे वहाँ पक्षी काैआ कोयल कोयल भी पक्षी रहे बोलते हैं और यही काव हैं पक्षी रहती हैं कोयल यह हैं पक्षी यह अच्छे लगते हैं

कोयल भी हैं पक्षी राष्ट्रीय हो मोर मोर वह सुन्दर लगते हैं मोर नाचते हैं अच्छे पक्षी हैं और हाँ कौआ पक्षी रहते हैं पक्षी मोर पक्षी रहते हैं और कौआ कोयल अच्छे हैं और काग

काग पक्षी हैं ये हैं और गौरैया गौरैया पक्षी है वहाँ पक्षी हैं और क्या बताएँ और अच्छे लगते हैं

पक्षी रहते हैं बोलते हाँ हैं